हम जेहि ठाम रहि रहल छी ओकर बगलसँ एन एच सत्ताइस गुजरल अछि तऽ जहाँ तक रोडके गप्प हुए तऽ ओहिमे कोनो समस्या नहि अछि जखन अहाँ रोड पर जायब बस भेटत या जे छोट गाड़ी चाही तऽ ओ भेटत मुदा स्टेशनके मामलामे रेलवेके मामलामे बगलके जे स्टेशन हमर लोहना रोड अछि ओ नब बड़ी लाइन बनल अखन बिजलीके काज भऽ रहल अछि ओहिके लेल भारत सरकारसँ रेलवे विभागसँ अनुरोध अछि कि ट्रेनके संख्या बढ़ायल जाय जाहिसँ कि यात्रीके सुविधा भेटनि